नारजि ओंख्रि संबोला सामब्राम गुफुर होनांगौ जाब्रां होनांगौ ना गुन्दै होनांगौ खारै होनांबाय होनानै संबाय बेसेबा गोबाव रुनो नांगौ गोबावदोसो हिदद' जायो ना मावा इरिफोर संब्ला अमा बेदरदो संब्लाबो अमा बेदरखौ मोजां एवफ्रामनानै नारजियाव होनांबाय नारजिखो रुग्रोनांबाय रुग्रोनानै हाइजें सामब्राम गासिखोबो देजोबनानै होब्लानो बेनो ओंख्रि जालांबाय आरो सबाइ ओंख्रि फोराव सबाय ओंख्रिखो रुग्रोनांबाय रुनानै दसे समाय थानानै खारै होनांबाय खारै होनानै सामब्राम आलौ जाब्रां जि दं गासिखोबो होजोबनांबाय नाफोरखोबो थावदो एवफ्रामनानै लानांबाय एवफ्रामना लानानै ग्रोब सबाइआ मोनब्ला सबायाव होबाय मोननायनि दैजों ना मोननायजों दैखो थोजासे होबाय होनानै ग्रोबहाय जबब्लाथाइ खांनानै दोनबाय गोखा गोखैआलाय थाइगिर ओजोंहाय मैथा खोरदै थेख्ला खुजि थाइखा इफोरखोबो गासिखोबो गाव गावनो थयार खालायनानै दोननानै जायो दिनै थेख्ला खुजिखो थयार खालामब्ला जानाय थाव लगायनानै दोननांबाय थाइखाखोबो जानाय थाव लगायनानै मोजाङै बयामाव सोनानै दोनोब्ला बेसेबा गोबाव जाजायो बेसेबा गोबाव खरि जाजायो बिबायसा गोखैआलाय थाइगिर आरो थेख्ला खुजि थाइखा खोरदै थिंख्लांफोरखोबो आसार खालायनानै दोनोब्ला बेबो जाजायो मोजाङै निजेनि मावनानै दोननाय दोसो गासिबो थयार जालांजोबो ना गुन्दैखोबो सोरहाबा देयो खुमब्रादो सोरहाबा देयो थास' हलंदो सोरबाबा देयो थास' गोसोमजों थास' गोसोमदो देनायाबो बेसेबा साद जायो बेखोबो संब्ला सिगां एवग्रोनांबाय ना गुन्दैखो ना गुन्दैखो एवखांनानै खारैदो एवबाय एवनानै नारजिबो होबाय होनानै एवनानै ग्रोबहाय आरो सामब्राम गुफुर जाब्रां आलौ गासिखोबो देजोबना होनानै बेसेबा गोबाव संहोनांगौ बेसेबा गोबाव हिदद' खालायनांगौ नाफामखोथ' ना गुनदै नाफामखो संब्ला सामब्राम गुफुर होनांबाय साथि जालुक गरब्रैसो साब्राम गरब्रैसो आलौ ज्रो ज्रो होनानै संब्ला बांसिन मोजां जायो किसुमाना दै गुसुआव होनानै सङो बे दै गुसुआव होनानै संनाया खारखाङो ना गुन्दै होनानैबो नाफाम होनानैबो दै गोदौनायाव होजाया बिबो खारखाङो एवफ्रामनांगौ सिगां ना गुन्दैखो नाफामखो एवफ्रामग्रोबाय एवफ्रामग्रोनानै ग्रोब एसे दै होबाय दै होनानै नारजिखो खारै होनानै बिदिनो जमाहायनो फोमोनफाबाय फोमोनफानानैसो ग्रोब इनिफ्राय दै होबाय मोननायनि सोरबा जायो बाथोन सोरहाबा आरो फायना जायो बिदि खालामनानै जाबोनो मोन्दोंमोन जों गोदोनि दिनाव ना बेदरनिबो आंखाल गैयामोन जेखैनो थाङो एखैनो सिंगि मागुर मोनो दोरगाब्लाबो ना सें आरो ना सल बारलि ना बिफोरखो हमख'लायनोनो हायामोन आगोलनि दिनाव दानि दिनावलाय एख'खौनो नुनो गैला एखायनो गथ' गथाय गासिबो एख'खौबो रोङा जालांबाय जों आगोल इदि मावबोदोंमोन